प् प् पानिके हम शु शुद्ध करयके लेल ओहिके लेल अथि उबाललहुँ आओर आओर गैसपर गरम प गरम गैसपर देलहुँ देलहुँ आओर गरम पानि जे छै ओ ब् बच्चाके ग गरम गरम पानि बच्चाके स्वास्थ्यके लेल बहुत लाभदायक लाभदायक होइ छै तऽ ओहि कोनो अथि बच्चाके सङ्गमे दऽ देलहुँ आओर आओर हमसभ बेसी काल गरम पानि ही ही हमसभ पीलहुँ आओर ठण्ढा गरम अथि गर्मीमे कल चला कऽ पानि ओ ओ पानि पीलहुँ आओर आओर जखन जखन ओ जखन ओ बेसी ठण्ढा नहि रहै छै तखन हमसभ ओ ठ गर गरम पानिके प्रयोग कयलहुँ नहि नहि तऽ स्वास्थ्य एगो ओ गाँवए गाँवए डिब्बा डिब्बा लए कऽ डिब्बा अथि लए कऽ अबै छै आओर गरम शुद्ध पानि ओहिमे रहैत छै जे ओ पीला तऽ ओ पीलासँ स्वास्थ्य हमर स्वास्थ्य हमर ठीक रहै छै आओर एहि ई नलवला पानि पी कऽ नलवला पानि पिबै छी तऽ ओहिमे कीटना कीटनाशुके कऽ प्रयोग होइ छै ओहिसँ हमसभ बहुत डरै छी ओहि ओहिसँ हमसभ बहुत बहुत डरै छी ड् डरै छी